अ अ अ ससमायाथ' दङ जोंनियाव दा जेनेबा मा नोंनि मेगनाबा बेसेबां माइनास जादों बा बेफोरखौथ' जों हमनो हायाखैना ओंखायनो नोङो डक्ट'रनाव खिन्थिना लादोंना लायाखै बेखौ बुंग्रोलाय

अ माने बिदिथ' होनो होनाय जानाय नङा नोङो सिगाङाव मोजां डक्ट'र सासेनाव थांनानै खिन्थिग्रोना ला जे मेगना मा जादों मा जायाखै डक्ट'रा जेथिया नोंनो लिरना हरगोन इसेबां नम्बरनि ससमा लगाय बिदि लगायबासो मेगना मोजां जागोन बिदिबासो जेनेबा बुंखांनानै बिदि खागजाव लिरना हरगोनना बेखौ लिरना हरनाय खागजखौ नायखांनायनि उनावसो जों बे हिसाबाव माने ससमाखो माने लगायनानै नोंनो हरनो हागोन आरो बिदि जों माने हरनो हाग्रोनाय नङा बुजिदोंना अ बिदि खालामग्रोबा मोजां जागोन जोंनियाव माने बिदि मेगननि ससमा होनायनि लोगोसे माने बेलेग बेलेग माने मदार्ननि दानि जुगनि मानसिफोरा जेरै सानग्लास गानोना बेफोरनि सानग्लासफोरखौबो मोननाय जायो आरो बिदिबो जुदि सोरनोबाफोर नांगौ जायोबा जोंनि दखाननिफ्राय सपिं खालामनो हागोन आरो नोंसोरो अ अ जागोन दे होनबा मेदाम दे अ अ